जय झूलेलाल चेंबूर उपशहरी जिले में हिते ॾाढा सोशल वर्कर ऐं घणियूं संघठनियूं आहिनि जेके बुज़ुर्ग आहिनि जेके घर खां कढियल आहिनि चाहे वो रोड ते भीख मांगियां भिखारी आहिनि या नंढा नंढा ॿार आहिनि हिन लाइ असांजे हुते ख़ासि सेंटर थियल आहिनि जिते हर जॻह खां जेके भिखारी ऐं जेके बुढा आहिनि उन्हनि खे हिते लाहे करे पालन पोषणु कयो वेंदो आहे ओल्ड एज होम आहिनि हिन होम में असांजा जेके बुज़ुर्ग आहिनि या विधवा आश्रम आहे इहे सभ जी संगठन आहे जेके हुते कई वेंदी आहे ऐं हुननि जी देखभाल कई वेंदी आहे चेंबूर समुदाय में हर जेका पार्टियूं आहिनि हर किसी किसी पंहिंजे पंहिंजे कार्य क्षेत्र में सुठा सुठा कम कनि पियूं ऐं हिननि जी हिते मेन मेन जेके ऑफ़िसियूं आहिनि हुननि जे हिसाब सां बुढा घरु ऐं वेगा शॉम ठहियल आहे जिथां हर जॻह खां जेके कलेक्टिंग भिखारी आहिनि उनखे लॻाए हुननि खे हुन बि पुनर विसार कंदा वेंदा आहिनि